میرے گھر میں ایک چھوٹی سی میری بیٹی ہے اس کو اس کی پڑھائی پڑھنے کے لیے گئی تھی پڑھائی بہت اچھی لگی اس کی ریجلٹ اس کا بہت اچھا آیا میرے گھر میں ایک مشورہ ہوا کہ میں اپنی بیٹی کو ایک گھڑی دینا چاہتا ہوں تو میرے گھر میں جو ہے سبھوں نے مشورہ کر کے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹی کو گھڑی دے دیں تو ہم نے بیٹی سے بھی کہا کہ بیٹی تمہیں گھڑی دینا چاہتی ہوں بولا ابو اچھا ٹھیک ہے پھر ہم گئے بازار یہاں سے بازار جانے کے بعد ہم نے گھڑی دیکھا گھڑی والوں کے دکان پر گھڑی دیکھا بہت ساری گھڑین ہم نے دیکھا لیکن ایک گھڑی اس میں مجھے پسند آیا اس کا ڈائیل بھی اچھا لگ رہا تھا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اس کا چین بھی اس کے پٹے والا چین بھی جو تھا وہ بھی اچھا لگ رہا تھا اور اس کی سوئی وغیرہ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی تو مجھے بے حد پسند آیا میں نے اس کو وہ مہوی مہنگی بھی تھی لیکن میں نے اس کو مہنگی کے دیکھ کر کے ہی میں نے اس کو خرید کر کے لے کر کے گھر میں آیا گھر والوں نے سارے کے سارے دیکھ کر کے جو ہے بہت خوش ہو گئے اور گھڑی بیٹی کو دے دیا میں نے بیٹی بھی بہت خوش ہو گئی